हाँ हाँ वो मैंने है ना गाड़ी बुकिंग की थी हाँ तो वो मेरे स्थान पर आ नहीं पाई हाँ तो मैं उसको है ना रद्द कर कर रही हूँ कब से इंतजार कर रही हूँ वो भैया अभी तक भी नहीं आ पाए दो तीन बार तो मैंने उनको एड्रेस बताया मेरे घर का पता बताया अभी तक भी यहाँ पर आ नहीं पाए हाँ तो मैंने है ना मैं रद्द कर रही हूँ उसको नहीं नहीं नहीं चाहिए आपकी की दूसरी गाड़ी मेरे को बुकिंग पर नहीं वो मैंने है ना ऑटो बुलवा लिए ओर मैं रेलवे स्टेशन पहुँच चुकी हूँ हाँ तो मेरा मेरी है ना पता है वो ट्रेन निकलते निकलते बची आपके भरोसे हाँ नहीं नहीं चाहिए मेरे को आपकी गाड़ी मैं निकल चुकी हूँ हाँ मैं निकल चुकी हूँ यहाँ से हाँ नहीं मैं रद्द कर रही हूँ वो वाली गाड़ी आपकी नहीं चाहिए मेरे को पता है मैं कब से इंतजार कर रही हूँ दो बार मैंने पता बताया यहाँ का मेरे घर का पता बताया यहाँ तक आ नहीं पाए वो भैया दो दो बार उनको पता बता दिया मैंने कि यहाँ आ जाओ यहाँ आ जाओ आ नहीं पाए एक घंटा हो गया उनको कब से परेशान हो रही हूँ मैं यहाँ पर हाँ क्या समझ क्या रखा उन्होंने ना नहीं चाहिए हमें मैं है ना ऑटो से वहाँ पहहुंच गई हूँ रेलवे स्टेशन और अच्छा हुआ कि वो तो टाइम पर पहुंच गई थी मैं वो मेरी ट्रेन निकल जाती नहीं तो निकलते निकलते बची अच्छा हुआ वो तो मैं समय पर पहुंच गई थी नहीं तो निकल जाती हाँ नहीं चाहिए वो गाड़ी आपकी दूसरी गाड़ी भी नहीं चाहिए हमें बुकिंग पर हाँ हाँ मैं निकल चुकी हूँ यहाँ से घर से